सीतामढ़ी मे किछो स्थानीय शिक्षा के उपलब्ध प्लेटफोर्म जे छै ओहिमे जैसे कॉम्पटिशन के तैयारी करै लए जाइ छै जैसे प्रगति विकास पथ छै आर्यभट ज्ञान आलोक छै जहाँ पर बैंकिंगके गवर्न्मेंट टीचरके अभी जे हाल फिलहाल बी पी एस सी परीक्षा भेल रहए तऽ ओहिमे काफी बच्चा लोग प्रयास केलहुॅं एकरा बाद सरकारी कॉलेज मे वहाँ पर छै राम शक्ल सिंह साइयन्स कॉलेज डुमरा मे जे सीतेमढ़ी के आगे छै तऽ वहाँ पर भी जे है से अलग से कॉम्पटिशनके जे है से किछु होनहार जिज्ञासु जे प्रतिभावान बच्चा छथिन तऽ ओ लोक के सीखायल जाइ छै जे कॉम्पटिशन जे है ओ क्रैक कर पयथिन इसके उलट आओर भी छै जे कुछ गलत ढंग से बच्चा के ठग लै छै जे अपन बोर्ड पर नाम लिख देलक आओर कोइ जे है से देहात के गाँव घर के ग्रामीण क्षेत्र के जे बच्चा जाइ छथिन तऽ ओसब ठगा जाइ छथिन चूँकि हुनका पास जे है से उतना अनुभव नहि रहै छनि तऽ एहि से जे है से बचऽ के चाही सरकार के भी ध्यान देबे के चाही ना तऽ आगे जे है ओ ठगा सकै छथिन